ہاں ہلو آپ ڈرائیور ایجنسی بول رہے ہیں اچھا میں پٹنہ سے بول رہا ہوں اور مجھے مجھے جلال گل قلعہ گھومنے کی خواہش ہے تو کیا آپ سنا ہے کہ آپ گاڑی وغیرہ کرایے پر دیتے ہیں گھومنے کے لیے اچھا اچھا اچھا ہاں مجھے گاڑی چاہیے مل جائے گی اچھا ڈرائیور بھی رکھتے ہیں اچھا ڈرائیور تو شرابی تو نہیں نا ہے اچھا اچھی طرح سیکھا ہوا ہے اچھا تو مجھے کل ایک گاڑی چاہیے گھومنے کے لیے اچھا اچھا گاڑی بھی سنا ہے کہ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اچھا ایک دن کے بیس ہزار اور ایسے اور ایسے خریدنے میں کئے کتنے روپے لیتے ہیں نیا ڈوزرو کی کمپنی ہے آٹھ دس لاکھ اچھا ہاں ہاں ہم کو ہوٹل بھی چاہیے رہنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے روم وغیرہ بھی چاہیے رو م مل جائے گی اچھا میں پٹنہ سے پورنیا آیا ہوں آپ کے سیمانچل علاقے میں خاص طور پورنیا میں اور میں سنا ہے کہ آپ کے پورنیا میں ایک جلال گڑھ ایک قصبہ ہے اور اس اس میں ایک قلعہ ہے اسی میں گھومنے کے لیے آیا ہوں کیا وہ قلعہ صحیح ہے گھومنے کے لائق ہے اچھا

بہت اچھا تو پھر ہم کو چاہیے کل آ تو گیا ہوں ابھی تو شام کے وقت یہاں سے نکلوں گا صبح چاہیے مجھے ٹھیک ہے دھنیہ واد